وعلیکم السّلام آ سر یہ مجھے ایک فون لینا تھا ویوو وی ٹوینٹی سیون فائیو جی اِس کے بارے میں مجھے ذرا جانکاری بتائیں گے ذرا تھوڑا سا آٹھ ایک سو اٹھائیس جی بی والا بتائیے سر

وائٹ والا بتا دیجیے سر کلر وائٹ آٹھ انچ فور فائیو اچھا

کارڈ سے پیمنٹ کرنا ہے سر جی آپ نے ڈسکاؤنٹ بتایا نا کارڈ سے پیمنٹ کرنے پہ ہے کہ کیش میرے پاس سر ڈیبٹ کارڈ ہے یہ سر فیڈرل بینک کا ہے ڈیبٹ کارڈ ہے سر ویزا

ہاں ہاں نہیں سر ای ایم آئی پہ چاہیے ای ایم آئی پہ اچھا اچھا تو کریڈٹ کارڈ پہ لینا ہوگا بینک ڈیٹیل سے ہو جائے گا نا ہاں تو سر ڈی پی کیا دینی ہوگی اِس کی آپ ڈی پی بتا دیجیے مینیمم کتنا ہو جائے گا اُس حساب سے میں بتا دیتا ہوں چھ مہینے کا بتا دیجیے

ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے یہ بک کر دیجیے میں آ کے لے لیتا ہوں آپ کے شاپ سے

ایڈریس بھیجوں سر آپ کو ایس ایم ایس کر دوں